हॅलो सपना टिचर न्हय कश कशी आसा तुमी ना खूब दीस जाले खूब दीस जाले तूं स्कुलान येवकूच ना म्ह म्हणलें किदें तरी जालें काय आं आं कोवीड कोवीड येवन गेलें न्हय आतां खंय कितें आसा केस बी गावली तर चुकून बी आयली आं म्हणू भियोनूच येवंक ना दिसता आं आरे कितें सांगूं तुका भुरगीं इतली मस्ती करता म्हूण सांगूं तुका तूं ना आनी सामको धुच्छान कळ्ळें तुका तरी माश्शीं तीं भियेतालीं पूण आतां म्हाका तर मीठ सुद्दां घालिना तुमी केन्ना येतली आं दोन दिसान येतली न्हय अगो भुरग्यांनी मगो सामकें विटयलां तीं कोविडाच्या टायमार तेंकां ऑनलायन क्लासी केल्यो न्हय तीं अभ्यास करीत ना मुगो म्हजें तर कशेंच आयकना अभ्यासाक बस म्हणल्यार भलत्योच गजाली त्योय बी ताण टिचर हांगा आड्डता पूण तीं बाय कश्शीं आयकना म्हणटालीं भुरगीं कितें ना सपना टिचर आमकां काणयो सांगता हें सांगता तूं फक्त आमकां मारता आं म्हणलें तुमी आयकना म्हणून तुमकां म्हणलें मारता हांव तीं म्हणलें बरी काणयो सांगताली म्हणून तुमी तिचे कडेन बरीं रावतालीं शिक्षणांत मुणें फकाणां तुमकां म्हणलें बरें तुमकां हें दिवचें शिक्षण दिवचें म्हणून म्हणलें हांव तुमकां तापयता हय पूण कितें सांगतलें आसूं हय पळयता तूं बेगीन येवपाचो प्रयत्न कर कोवीड बी काणून आसा

आं बरें त बरें यो यो बरें बाय आं दवरता भुरगीं बोवाळ घालता गे आयकोंक सुद्दां दिना बरें आं